जोंनि हिन्जावफोरनि एबा आइजो माहारिफोरनि मासाव खनसे खर' लोबनाय जानायाव जोंहा देहाखौ मोजाङै लाखिनांगौ जायो साफा आरो बे खर' लोबनाय जानाय समाव ओंखाम संग्रा न'वाव हाबालासिनो न'नि बायदिसिना खामानि दामानियाव खौ मावालासिनो जोङो सान्थाम बे सानखौ फालिनाय जायो मानो होनोबोला जेनेबा जोंनि माइ माइनाव दोन्नाय न' ओंखाम संग्राफोराव सुवा सुथिफोरखौ जोङो खालामनाय जाया बिनिखायनो जोङो थाम सानखौ जेबो मावालासिनो गोथारै था थायो आरो बेखौ जानायाव जोङो जि एबा स्टेफ्रि लानाय जायो बे जिफोरखौ मोजाङै साबोनजों सुनानै साफा खालामनानै लानांगौ जाहाथे बिनि गाज्रि गेस ओंखारनाया बे जिफोराव थाया आरो बे स्ट्रेफ्रिफोरखौबो लानानै मोनसेनि उनाव मोनसे सोलायनांगौ आरो दुगैस्रां लोबस्रां साफा थानांगौ मानो होनोबोला बिनि गाज्रि गेस ओंखारनाया जाहाथे जोंनि देहायाव थानाङा बिनि थाखायनो जोङो बे जि लानाय एबा स्टेफ्रि लानायफोरखौ सोलायनांगौ जायो आरो थाम साननि उनावहा सान्थाम एबा सांनब्रैनि उनाव खर' लोबखांनायनि उनाव जोङो खामानि दामानि आरो ओंखाम संग्रा न'फोरावबो हाबनाय बे नेमखौ जोङो फालिनाय जायो